आङो दैसाफोराव सानस्रिनो साबसिन मोजांसिन मोनो मानो होननानै बुङोबा दैसाफोराव दैनि बोहैनायजों सानस्रिनाया दैनि बोहैलाय बोहैनायजों सानस्रिलांफानो थाखाय बांद्राय बोलो नाङा उल्था दावखोनो खस्थ' जायो नाथाय दैनि बोहैनायजों सानस्रिलांफानो आङो जोबोद मोजां मोनो आरो जोंनि ओनसोलावबो लङा दैसा दङ लङा दैसायाबो गिदिरानो बेवहायबो दैया रेगुलारबो बोहैयो दैज्लाङाव दैया देरो आरो गोजां बोथोराव दैया रानो गोजां बोथोराव गोग्गो साफा जायो बेयावहाय सानस्रिनो मोजां दैजों लोगोसे